नमस्ते सर सर कह रहा हूँ कि मैं पानी का मोटर ले आऊँ तो खुद से कैसे बैठाना है कितना खर्चा ये बताइए तो पाँच सौ फीट अरे सर तो बताइए क्या है कैसे जो है वो है बताइए कितना लगेगा नहीं सर इतना बहु कुछ ज्यादा हो नहीं हो रहा है अरे ठीक है फिर भी मैं कहीं संपर्क किया था तो वहाँ तो वो बोले की नहीं आपका कुछ सस्ते में हो जाएगा आये थे दूसरे मिस्त्री थे वो कह रहे कि नहीं जितना आप अमाउंट बताए है उससे कम हीं वो बताए थे

अरे वो सर बता रहे थे सात हजार में हो जाएगा कहाँ बहुत कम एसे ही तो सात हजार वो बोले थे तो उनको पड़ा होगा तभी न बोले थे

नहीं तो कम नहीं है वो बोले इतना कम नहीं बोलेंगे वो अगर उनको पड़ा होता तभी न बोले थे अरे मैं ये कह रहा हूँ उनसे कम हो जाएगा कितना लग सकता है नहीं इतना यहाँ देखिए प्राइस भी कहाँ उतना तो मेरा मोटर का खरीद पड़ जाएगा तो उतना में खरीदा फिर उतना हीं दे दूंगा तो क्या मतलब रह गया ऐसे ही जो अमाउंट है मार्केट प्राइस दिखा के लगा दीजिए ऐसे हीं जो बताइए बताएंगे तभी न जितना लगा था वो बोल रहे हैं सामने वाले तो उसे उससे कम हीं ब बताइए नहीं हो पाएगा है तेरी कितना हो जाएगा लेबर बल पाँच ही लेबर रहेंगे न हाँ तो ठीक है कर लीजिएगा आज चलिए ठीक है सात ही हजार में कर लीजिए सही है उससे अथी उससे ज्यादा पैसा नहीं लगेगा न कब

ठीक है सर नमस्ते तब आइए देख लीजिएगा